जय झूलेलाल जीअं असांजे रंधिणे में ॾाढा बासण हूंदा आहिनि न उहे बासण जी ॾाढी उपयोगिता थींदी आ त असांजे रंधिणे में जीअं चकलो वेलण थींदो आहे कुकर थींदो आहे तई थींदी आहे सिपरी हूंदी आहे असांजे बाटलो हूंदो आहे त बाटले खां सन गॾु असांखे छन्नी बि हूंदी आहे असां खीरु घीर खीरु काढंदा आहियूं ऐं हुन खां मलाई छाने करे वरी पीअंदा आयूं हुअं तईअ में असां सुकी भाॼी ठाहींदा आहियूं न ॾाढी मस्तु ठहींदी आहे हुनमें भाॼी ऐं कुकर में असां जल्दी जल्दी असां हुनमें सब्ज़ी ठाहींदा आहियूं दालु उॿारंदा आहियूं ऐं सीटी फटाफट सीटी वॼंदी आहें न त ठही वेंदी आहे त हिन हीअं तरीक़े खां न असां चकलो वेलण आहे रोटी ठाहींदा आहियूं हुन में ऐं रोटी ठाहींदा आयूं हुन में चकलो वेलण फुल्का ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि ऐं पापड़ बि असां कॾहिं कॾहिं घर में चकले वेलण सां ठाहींदा आहियूं सन्हो मोटो ॿई वेलण आयूं असां वेलण आहिनि असांखे त ऐं कुकर ऐं तओ तओ बि आहे तओ बि ॾाढो हुन में फुल्का हेॾा सुठा पचंदा आहिनि न त उन में तए में ऐं छन्नी चांहि हुते मतिलबु बाटले में खीर बि बुलाईंदा उॿारींदा आहियूं काढंदा आहियूं ऐं चांहि बि ठाहींदा आहियूं चांहि बि ॾाढी सुठी सुठी ठहंदी आहे ऐं सिपरी में असां चांवर ठाहींदा आहियूं चांवर असांखे हुन में कढ़ी बि ठही थी सघे ऐं खुर्पी हूंदी आहे न ऐं जो उहो थी केवी केवी खां त ॾाढी सब्ज़ी आराम सां ठही वेंदी आहे ऐं घो घुमाईंदा आहियूं घुमाए घुमाए करे घुमाए घुमाए करे न ॾाढी सुठी सब्जी ठही वेंदी आहे त असांजे बासण त ॾाढा सुठा मतिलबु सिंधियुनि जा बासण बि ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि सिपरी बि तई ऐं तवो ऐं चकलो वेलण औण हुन में सन्हो सन्हो वेलण हूंदो आहे असांजो जंहिं सां असां पापड़ ठाईंदा आहियूं त पापड़ त सन्हो वेलण सां ॾाढो सुठो ठहंदा आहियो सुकाए करे न त के असांजे रंधिणे में न मतिलबु ॾाढा बासण आइन सभी बासण पंहिंजे जी हुन हुन पंहिंजो अपना पंहिंजो असां कमु कंदा आहियूं हर बासण सां जय झूलेलाल